हमारी जो मातृभाषा हिंदी है वह हिंदी जो है हमारी मातृभाषा के साथ साथ हमारी जो जननी कहा जाता है हिंदी को हम माता के समान मानते हैं लेकिन हम अन्य बदलाव के कारण हम अन्य भाषाओं को समाहित कर रहे हैं उसके कारण हमारी जो मातृभाषा हिंदी है वह हिंदी में कई प्रभाव पड़ रहे हैं जैसे हम अपने साथ साथ उसके व्याकरण को भी अपने में समाहित लेते हैं जैसे इसके साथ साथ अंग्रेज़ी हिंदी और अन्य भाषाओं को समाहित कर रहे हैं उसके कारण ये हमारी जो भाषा है वह भाषा मिश्रित हो गई है तो हमें कम से कम हमारी जो हमारी जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा को ही बढ़ावा देना चाहिए ताकि आने वाले हमारी जो पी आने वाली पीढ़ी है वह भी कम से कम हमारी हिंदी भाषा का सम्मान कर सके एवं उच्चारण हिंदी भाषा में करे क्योंकि हम जब सुरुआत करते हैं और सुबेह जब जैसे ही हमारी शुरुआत होती है तो हम नमस्ते शब्द का उपयोग करें इसलिए इसके साथ साथ हम जो हैं अगर आज अगर किसी समाज को उसकी भाषा से काट दिया जाए तो उसकी जगह दूसरी भाषा ले लेती है और इसके कारण जो हमारी जो मातृभाषा है वह मातृभाषा जो हट जाएगी